हांवेन फाटल्याच म्हयन्यान पणजे जाता तें एक कला प्रदर्शनान गेल्लें त्या प्रदर्शनात नवीन नवीन कला आमकां दिसून आयली कलाकारांचें इतलें कश्ट पोवून म्हाका खूब आच्छर्य जालें कलाकारांनी कशी आपली कला एका माध्यमात्लू माध्यमांतून भायर दाखयल्ली हें पोवन म्हाका खूब बरें दिसलें कला ही मनांतल्यान येता आनी कलाकारांनी ती आपल्या मनातल्या मा आपल्या मनांतल्यान आपल्या हातींतल्यान दाखयल्ली कलाकारांनी खूब कश्ट करून कला केल्यान कलांनी सगळी लोक तेंकां खूब हावभावून पयतालीं सगळ्या लोकांक तेंचें खूब कौतूक आशिल्लें जशा प्रकारेन तेंच्यानी आपली कला सादर केल्ली कला प्रदर्शनांक खूब नवीन नवीन गोश्ट्यो ह्या फावटी दिसून आयल्यो जश्यो की आम्ही एका तरेन नुस्तें काडटालीं बट कलाकारांनी तें काचेचे तुकडे आनी बाकिच्यो नाका नाका त्यो गोश्टी घेवून कशें सुंदरपणेन एक नुस्तें तयार कोरून आमकां दाखयल्लें आशिल्लें हें पोवून म्हाका खूब आवडटलें बाकिचे गोश्टी जश्यो की कचरो कागद प्लास्टीक अश्या गोश्टी घेवून कलाकारांनी नवीन नवीन आनी सुंदर सुंदर अश्यो गोश्टी तयार केलेल्यो हांवेन पयल्यो हें पोवून म्हाका खूब बरें दिसलें लोक जशा प्रकारे आमच्या पृथ्वीक नाका आशिल्ल्यो गोश्टी आपल्या कलान बदलतात हें पोवून म्हाका खूब भरून आयलें अशा प्रकारे हांव हांवें हो आमचो कला प्रदर्शन खूब खूब मजेशीर आशिल्लो आनी म्हाका तो खूब आवडलो हांव परत आनी एकदां कला प्रदर्शनांक भेट दितलें हें नक्कीच